पंज हज़ार पंद्रहं हिकु लखु ॿ हज़ार तेरहं वीह हज़ार ऐं चोवीह हज़ार अठ सौ ऐं ॾह लख पंद्रहं हज़ार